एगो जींस खरीदने रहियै सीतामढ़ीमे सात सएमे जींस रहलै ओ जींस एक्को गो अथिके न रहै बहुत खराब जींस रहै रङ्ग उड़ि गेलै आओर ओकरा बाद चुनिके जे छै चुनियाएल चुनियाएल सनके हो गेलै साफे खराब हो गेलै पैसो लगाएल बेकार हो गेलै तकर बाद तैओ सी सीके सी सीके बच्चाके पहिरबैत रहलहुँ बड़ी खराब ठकान ठका गेली कथी करू